हैलो हां जी जनाब हां जी कोई नी कोई नी महाराज बाही ओड़गे कमाल दी गल्ल ऐ हां जी बिलकुल ऐ अच्छा कोई नी बाई देई ओड़गे कदूं बाह्ननी अच्छा अच्छा सवेरे हां बड़लै इयां करना के चार बंदे लेइयै फड़कियां फुड़कियां लेइयै आई जाना मशीन लैने गी हां बिलकुल ते कन्नै आरियां बड़्ड़ियां चाही दियां खुम्बे दियां कोई रस्ता रुस्ता बनाई ओड़ना थल्लै लुआने गी कैम्था लानै गी कोई चक्कर निं महाराज थहूड़ी नेईं गल्ल ऐ चलो कोई नी तुसें गी डिस्काउंट बिच्च इयां थोह्ड़ा जेहा देगे फायदा बी होगा तुसेंगी कोई चक्कर नी कोई चक्कर नी महाराज बिलकुल केह् गल्ल करदे ओ कोई नी पंंज लग्गी जान चार लग्गी जान पंज लाह्गे कोई चक्कर नी नेईं त्रै लाह्गे कोई चक्कर नी नेईं नेईं नेई तुस अज्ज देओ सवेरे लेई जाएयो

रेट इयां हां हां बाकी आह्ले देआ दे पंज्ज सौ रपेआ घैण्टा तुस कोई साड्ढे चार सौ देई ओड़ेओ

कोई नेईं में औगा थुआढ़ी जमीन दिक्खी लैगा पैह्ले खुम्बै शुम्बै केह् केह् चलै दा कोई चक्कर नि तुस सारे गै सौती लैयो कोई चक्कर नी ऐ कोई दांऊ दिन लग्गी जाह्ग कोई चक्कर नी अस बेह्ले गै होंदे अच्छ अच्छा कोई गल्ल नेईं अस शुद्ध बंदे हां डोगरे बंदे डोगरे गी फालो करो ठीक ऐ ऐसी गल्ल ऐ एह् ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर नि पुट्ठा बाह् अज्जकल जोग चली पेदा ऐ

हां कोई गल्ल नि कोई गल्ल निं